मूंखे ॾुकण महिल संगीत ॿुधणु पसंदि कोन्हे छो जे ॾुकण महिल संगीत ॿुधण सां मुंहिजी रनिंग जो टाइम जेको आहे बेस्ट टाइम आहे उन ते काफ़ी फ़रक़ु पइजी वेंदो आहे पहिरीं ॿुधो हुयमि लेकिन मूंखे लॻो की गाना ॿुधण सां संगीत ॿुधण सां मुंहिंजी स्पीड नथी थी पइ मेन्टेन नथी थी पइ मां बाक़ी माण्हू खो पुठितो रहिजी वेंदो हुयुमि मां मां इन्हीअ लाइ संगीत ॿुधण बंदि करे रखो ऐं सिर्फ़ु और सिर्फ़ु पंहिंजो फ़ोकस कयो बेस्ट टाइम ते मतिलब हिकु टार्गेट टाइम ते के साढे टे किलोमीटर मां पहिरीं बैलेंस में अचीविमेंट कंदो हुयुमि वरी मां चालीह में कयो वरी अठेतालीह छटीह ॿटीह प्रिजंट टाइम में ॿटीह मिन्ट में साढे ते किलोमीटर अचीवमेंट कंदो आहियां लेकिन मुंहिंजा दोस्त उन खों बि अॻिते आहिनि मूंखों अञा बि अॻिते आहिनि उहे जिन पंजवीह मिन्टनि में पंहिंजो टाइम पूरा कंदा आहिनि साढा टे किलोमीटर भॼी करे ॾुकी करे तव्हां अगरि मां संगीत ॿुधां त मुंहिंजो टाइम मां टार्गेट टाइम ते न अची पाईंदुमि मां इन लाइ संगीत ॿुधण पसंदि न कंदो आहियां और ॿी ॻाल्हि जंहिंमहिल ॾुकंदो आहियां मुंहिंजो फ़ोकस सिर्फ़ु स्पीड ते रहंदो आहे कीअं मां पंहिंजी स्पीड वधायां कीअं मां थोरो अञा अॻिते ॾुका मूंखे कोई बाधा पसंदि कोन्हे हिकदमि फ़्री थी करे मां ॾुकां हिकदमि फ़्री शटलर थी करे मां ॾुकां मुंहिंजो मेन मोटिव इहेई आहे और ॾुकण सां काफ़ी सारी चीजन में चेंजिस आयो आहे वेट लॉस थियो आहे शारीरिक क्षमिरा वधी आहे आलस दूर थी वयो आहे मानिसिक रूप सां स्वस्थ्यु आहियां सोचण सम्झण जी शक्ति मुंहिंजी वधी वई आहे काफ़ी चीजां एतिरो बदिलाओ मुंहिंजे जीवन में ॾुकण खां पोइ ई आयो ॾुकंदे ॾुकंदे हाणे जेके माण्हू ॾह ॾह किलोमीटर ॾुकण था या नॉन स्तोप ॾुकण था मतिलब रुकन नथा मूंखे उहो अचीवमेंट अञा पूरी करिणी आहे जीअं हिन महिल मां साढा टे किलोमीटर ॿटीह मिन्ट में पूरो कंदो आहियां सभिनि खां पहिरीं अचीवमेंट त मुंहिंजो पंजवीह मिन्ट में हीअ करण आहे जेके जाके मां जेके गॾु मूंसां ॾुकंदा आहिनि मां उन जी बराबरी करे पायां मूंखे हिन खां पोइ अञा तेज ॾुकिणो आहे ताकि मां इन्हनि खां बि अॻिते निकिरी सघां और मानसिक रूप सां स्वस्थ्यु रहण ज़रूरी आहे और मां तव्हांखे बि चवंदुमि मां तव्हां बि जेकी बि एक्ससाईज़ करे सघंदा आहियो ॾुकी सघंदा आहियो साइकिलिंग क करे सघंदा आहियो तैराकी करे सघंदा आहियो जेके बि पंहिंजी फ़िटनस लाइ पंहिंजी हैल्थ लाइ पंहिंजे शरीर लाइ जेको कुझु क करे सघंदा आहियो तव्हां कयो छो जो की शरीर आ त स स सभु जहां आहे शरीर अगरि तव्हांजो स्वस्थ्यु आहे त तव्हांखे सभु कुझु हासिलु थींदो शरीर सभु कुझु हूंदे हुए शरीर कोन्हे त तव्हां कुझु हासिलु न करे पाईंदो जीवन में पंहिजे त इन लाइ शरीर जो ध्यानु तव्हांखे रखिणो आहे तव्हांखे पंहिंजे हैल्थ लाइ जेकी बि तव्हांजी क्षमिताऊं जे करे क्षमिताऊं जे ॾुकण जी क्षमिता आहे टैलेंट जी योगा करण जी जेको तव्हां करे सघंदा आहियो पंहिंजे जीवन में उनखे खणी चो